मूंखे घुमणु फिरणु तमामु पसंदि आहे ऐं मां घणनि ई जॻहियुनि ते वियो आहियां ख़ैरु घणे ई दफ़ा पंहिंजे परिवार सां गॾु ऐं दोस्तनि सां गॾु बि पर गुज़िरियल साल मां पंहिंजे चार दोस्तनि सां गॾु राजस्थान जे माउंटआबू में वियो हुयुसि मूंखे हुते वञी करे तमामु मज़ो आहियो हुते टोडरॉक ॾिसी करे त हीअं पियो लॻे की वाकेई कुदरत कहिड़ी कहिड़ी शयूं ठाहींदी आहे टोंडरॉक चवण में त टोडरॉक आहे पर हुन खे परियां ॾिसो त हीअं लॻंदो आहे हिकु मेंढक वेठो आहे वाह छा कुदरत नज़ारो ठाहियो आहे ऐं हिन जे अलावा हुते हुते जी घणेयूं झील आहिनि सत ताल उन झील में घुमण जो ऐं सर्दियुनि में उते अगरि सियारनि में वञो त वधीक ई मज़ो ईंदो आहे बर्फ़ बि मिलंदी आहे ॾिसण जे लाइ ऐं घुमण फिरण जो पहाड़नि ते ट्रेकिंग करण जो तमामु मज़ो ईंदो आहे ऐं हुते वञण जो सियारे में ई मज़ो आहे